बरोवपाचो म्हजो उद्देश म्हणजे हांव कविता हांव भाशणां बरयतां तशेंच हांव खूब घटना जी आमच्या आजू बाजूक जाता तेच्या बद्दल सुद्दां बरयता हांव कविता मनशाच्या स्वभावाचेर बरयतां मनीस कसो वागता किंवा एका मनशान कितें केलें जाल्यार त्या मनशान त्या टायमार कसो हाव भाव दाखयलो हाच्या बद्दल हांव कविता बरयतां हांव निसर्गाचेरूय कविता बरयतां पावसाळ्यान एक एक थेंब ह्या जमनीर कसो पडटा हेच्या बद्दल हांवें कविता बरयल्या हांवें आमच्या गोंयच्या पर्यटन स्थळा बद्दल कविता बरयल्या हांव भाशण खूब टोपिकांचेर बरयतां वकतृत्व स्पर्धान भाग घेताना ती टॉपीक आमकां गावता त्या टोपिकांचेर भाशणां बरयता तशेंच हांव खूब स्टोरी सुद्दां बरयतां म्हज्या लेखनासून म्हाका पयशे अजिबात मेळोवपाचे ना हांव लेखन करतां म्हाका आनंद मेळपाक जाय हेच्या खातीर आनी तो फक्त म्हाका लेखन करून मेळटा